میں نے آج پانی کے بل کا کاغذی بیان دیکھا کیوںکہ میرے روم میٹ نے بتایا کہ بل اس بار معمول سے زیادہ ہے میں نے سب سے پہلے میٹر ریڈنگ اور پچھلے مہینے کے ریڈنگ سے اس کا موازنہ کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ پانی کا استعمال واقعی بڑھا ہے یا نہیں اس کے بعد میں نے یونٹ ریٹ اور اضافی فیس جیسے سروس چارج اور لیٹ فیس بھی چیک کیے مجھے لگا کہ استعمال میں اچانک اضافہ ہوا ہے جو نارمل نہیں لگتا اور کوئی واضح وجہ نظر نہیں آ رہی اب میں واٹر اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر کال کروں گا اور اپنا کنزیومر نمبر دے کر بل کی وضاحت مانگوں گا اگر ضرورت ہوئی تو بل کی درستگی کے لیے دوبارہ جانچ کی درخواست بھی دوں گا